हाफोरा मा नोंसोरनिथिं माबायदि दंब्रा दा बारि बागान बे हाफोरा हा फाननाय दं नामा आंनो थिन बिगासो नांगौमोनलै खबर लालाय एसे ओमफ्राय बिगायाव बेसे बेसे होनो एसे खमायलायनानै थिन बिगासो लाहैगौमोन आङो

गय गायजानाय एसे ओमफ्राय न' लुजानाय एसे गय गायजानाय एसे खमायनानै लाहैनो मोजां

होनबालाय माब्लाबा लाहैजागोन एसे खम खालामनानै रायज्लायनानै लाहैनोसै बेनोथ' गामिनि मानसिफ्राबा इसे खमायोना खमाया हाफोरखौबा दामफोरखौ अ गा दस लाखसो लानानै थांनोसै आं गाबोनहालागै एक्खे उल्थां फाल्थां सोंनानै खमायनानै लानोसै इसे थाफादो रायज्लायनायफ्राव जामिननि साखि नांगोन दा

सेक्रेथारि थानांगोन गावबुरा थानांगोन ना औ लिरनांगोन दामालाय दस हाजार दे होनबालाय